जोंनि बर' रावआव सानफ्रोमबो रायज्लायजानाय बाहायजानाय माखासे गोरलै बाथ्रा खोन्दोब आरो बाथ्रा भावफोरा जादों जाय बाथ्रा खोन्दोब जों बेफोरखौ सानफ्रोमबो बाहायो बेफोर जादों थां फै जिराय जा लों था थाबाय गान जोम थांबाय फैबाय जाखांबाय लोंखांबाय दुगैबाय रायज्लायबाय थांबाय मोनाबाय सोरांबाय बायदि बायदि आरो बाथ्रा भावफोरा जादों जाय बाथ्रा भावफोरखौ जोङो जोंनि बर' रावाव माखासे ओंथि फोरमायनो थाखाय बाथ्रा भावफोर बाहायो जेरै साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय बेनि बे बाथ्रा भावनि ओंथिया जादों जाहैबाय जाय बाथ्राया जाय बिसयआ जेबो ओंथि गैया नै बेफोरखौ नंखाय बाखाय बाथ्राफोरजों एबा गुबुन बिथिङाव मोनसे बे जाय बिथिंखौ जोङो नंगौ थार बिजिरनो मोन्नो लुबैनाय नैबेफोराव जाय सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय जों बेफोर बायदि बाथ्राखौ बाहायो जाय बाथ्राया नंगुबै नङा एबा नंथारगौ नङा आरो जायनि फिन्नायखौ जों मोन्नो थाङा नै बे बिसयफोरावहाय सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय नै बेफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन दंबावो जेरै सिखा गोथां सिखा गोदाना सानथाम हिन्जाव गोदाना दानथाम बेनि ओंथिया जादों जाहैबाय सिखा गोदानखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बाहायबाय थाफैब्ला दानथामसिमाव सानथामसिमावनो जाय सिखाफ्रा बुथुवा जायो आरो बौयि जालाङो जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हिनजाव गोदाना दानथाम बेनि ओंथिया जादों जाहैबाय जाय आखल गैयै हिन्जाव जाय आखल गैयै हिन्जावा हाबा जाफैदों बे आखल गैयै हिन्जावखौ बेनि आखल आखुखौ जोङो दानथामनि गेजेरावनो जों नुनो मोन्नाय जायो आरो जाय जाय मानसिया आखल गोनां मानसि बेनि आखल आखुआ अरायबो मोजां जों बेखौ बे दानथामनि गेजेरावब्लाबो बेखौ जोङो जेसेबांनाखि संसाराव थांनानै थागोन बेनि आखल आरो बेनि आखु बेनि रायलायनाय थाबायनाय बे गासैबो नंगौ मिनिं बेनि मावनाय गासैबो नंगौयै जों थाबायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबादिनो बेबादिनो सिखा गोदाना सानथाम आरो हिन्जाव गोदाना दानथाम जों बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बाथ्रा भाव बेफोरखौ जों नुनो मोनबावो गराय नुब्ला सिं बायो जै बेनि बिचयाखौ जों बेनि ओंथिया जादों जाहैबाय जाय बिचयआव जाय मानसिया माबा मोनसे साबसिन बिचयाव गोसो होनानै जा दं बेफोरनिफ्राय गोसो बायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव बारस्लायनाय जों बेफोरखौ गराय नुब्ला सिं बायो होन्ना बुङो सरासनस्रा हिसाबै जाय मानसिया थाबायदों थाबायगासिनो दं एबा गुबुन मोनसे खारै बस्थुजों मोनसे जायगायाव दावबायलांगासिनो दं आरो बेनि सिगां चाइकेल एबा गारिया बेनि मोखाङाव फैयोब्ला बेजों थाबायनायनिफ्राय बिजों थांफानाय थांनो लुबैफानाय आरो थांफानाय नै बे बिचयखौनो लानानै बे बाथ्रा भावा जोंनो ओंथि फोरमायो बे गराय नुब्ला सिं बायो बाथ्रानि भावनि ओंथियानो जादों बेनो